जियां हुन मेरा वर्क स्पेस ऐ उद्धर जिसलै मिगी इम्पार्टेंट डिसिजन लैने होंदे न ते ओह् लैनिया में सिचुएशन दे हिसाब नै डिसिजन लैनिया जियां कदै कुदै दिल दा इस्तेमाल करना पौंदा ते कुदै दिमाग दा पर जिसलै मिगी कुछ समझ नी आए ते में अपनी मदर कौला ओह् सिचुएशन डिसकस जरूर करनियां उनै गी इन्नी नॉलेज ते नीं ऐ पर ओह् जेह्ड़ी गल्ल समझांदे न में ओह्दे च गै ऐ अपना जेह्ड़ा हल्ल होंदा ऐ ओह् कड्ढी लैन्नी आं में अपनी मदर दी एडवाईस लैना प्रैफर करनी आं जिसलै मिगी कुछ समझ नीं आ दा होए कन्फ्यूज़ होई गेदी होए हां एह् डिसिजन लैं जां एह् डिसिजन लैं दोने सेही लग्गा दे होन जां दोनों गलत लग्गा दे होन ते उस बेल्लै में अपनी मदर कन्नै पूरी सिचुएशन डिसकस करनी आं फिर मिगी ओह् जो चीज़ समझादियां न ओह् मिगी इन्ना गै पता ऐ कि ओह् सिचुएशन दा हल्ल ते नीं देई पांदे न पर मिगी ओह् देरी गल्ल समझाई उडदे न ओह्दे बाद में उस सिचुएशन कन्नै डिसिजन गी असानी कन्नै लेई पानी हां ते बड़ी जियां में गी सुनाया इक गोरमैंट टीचर ऐ ते उद्धर बड़ी बारी स्हानू डिसिजन लैने पौंदे न बच्चे गलत गल्ल करदे न कदें कोई होर गलत गल्ल करीओड़दा ऐ ते स्हानू फिर दिक्खना पौंदा स्हानू सिचुएशन दिक्खियै ऐ कम्म करना पौंदा ते उस बेल्लै में सिचुएशन दे हिसाब कन्नै जेह्डी उस बेल्लै न कन्नै जेह्ड़ी उस सिचुएशन दी जरूरत ऐ जेह्डे़ डिसिजन उस सिचुएशन गी शांत करी सकदा जां जेह्ड़ा उस आस्तै सेही ऐ में उऐ डिसिजन लैन्नी आं इयां में अपने डिसिजन लैन्नी आं